हेल्ल' औ सोर बुंदों मा औ औ माने नोंसोर नों बहानिफ्राय बुंदों दा नंगौना आंबो बारा गोजान गैखाया बिदिनो इसे बिजि आं दसे उनाव थांगोन अब्लाबो ओमफ्राय मा बेमारा माबायदि मुस्रि सुस्रि बाहायमोन नामा नोंसोरो मुस्रि सोङामोन नामा अ नोंसोरनि बे एरियायाव सोमजिदों आरोना बे बेरामा एसेबां एसेबां गिनो गोनां गैया जाहाथे थानायफोराव खालि जेनेबा साखोन सिखोन लाखि मुस्रि बाहायबानो जाबाय दस्रानिफ्राय आसाफोराथ' राननानै होखायो नालाय बेफोर मुस्रिखौ बेबहार खालाम आरो ओमफ्राय साखोन सिखोन थाना गावखौनो इसे रैखा खालाम अब्लानो माने एसे सेभ खालामनो हागोन अब्लाबो आङो थांगोन थांनाया जों दा नै बेलेगाव दङ बेखौनो बेयावबो बेनो जागासिनो बे बेमारानो मेलेरियानो बिराद गोसारदों ओमफ्राय दा थेवबो थांगोन दा आङो ओमफ्राय मा सिरियास जाथारदों नामा मानसिफ्रा औ नंगौना थांनोथ' हागौमोन बेयाव बेफोरनो खामानि घन्टा इसे लाबावगोन आङो थांनो बेयाव एसे दंबावो पेसेन्सफोरा नायगासिनो ओमफ्राय बिसोरो थांबानो आं थांजागोन नोंथाङा आंखौ ससे लांनो फैबानो जाबाय नङा होमब्ला औ औ औ जागोन दे आं माखासे मेदिसिनबो लांबाय थाखागोन जागोन दे बारा गिनांगौ गैया एसेबां औ दे जायो दे